हलो स्विगी मां हाणे हिकिड़ो ऑडर कयो हुयो जंहिंजी पेमैंट मां करे छॾी आहे मुंहिंजे एप जे वॉलेट मां त मां उहो ऑडर कैंसिल थी करणु चाहियां त मां तव्हां खे रिक्वैस्ट कंदमि की तव्हां मुंहिंजो उहे भरियल पैसा मुंहिंजे एप जे वॉलेट में वापसि रिफंड कराए छॾियो